हेलो मां करिश्मा थी ॻाल्हायां ले लिंक रोड त हाणे ह हाणे ह हाणे अक्षय तृतीया अचण वारी आहे त तव्हां वटि ऑफ़र ऑफ़र कुझु आया आहिनि अच्छा हा अच्छा हा हा हा हा अच्छा अच्छा ऊअं ई हा हाणे त इलाही महांगो थी वियो आहे हा हाणे छा रेट हिन बार ब ब बावीह केरट जो छा रेट थो हले

अच्छा अच्छा अच्छा हा हा तनिष्क मां असां त तनिष्क मां ई वठंदा आहियूं हमेशह तव्हां जी बि स्कीम हले थी हा हा हा असांजी हले थी अलाई ॾींहंनि खां ई हले थी छह हज़ार हाणे जमा कंदा आहियूं हाणे असां हर महिने हा हा हर साल अॻ में त टे कंदा हुआसीं टे कंदा हुआसीं वरी पंज कयासीं हाणे छह कया आहिनि वधे थो हा हाणे त वधे ई थो न न वधंदो थो वञे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा हा हा हा उहो त आहे ई गोल्ड वठण में फ़ाइदो ई आहे फ़ाइदो ई आहे हा गोल्ड जो त रेट वधंदो थो वञे हम्म हू त आहे सोन वठण में वधीक फ़ाइदो आहे

हा उहो त आहे ई आहे कार छा हाणे हिकु अॼु वठो त सुभाणे उहो ई रेट न मिलंदो कार जो हा उहो त आहे हा न न बल्कि लख खां मथे थी वियो आहे हा गोल्ड में इंवेस्ट करणु फ़ाइदेमंद आहे फ़ाइदेमंद आहे हा गोल्ड त हमेशह ई कमु ईंदो आहे फ़ाइदेमंद ई आहे वठणु हा हा गोल्ड हाणे अक्षय तृतीया अचे थी त माण्हू वठंदा ई वठंदा हाणे लाइट वेट ज्वेलरी बि तव्हां वटि हूंदी हा हम्म हा मेकिंग हा उहा त मेकिंग चार्ज त हूंदी आहे हम्म हम्म हा हा हा हा उहा त आहे हा हा मां त तनिष्क मां ई वठंदी आहियां हमेशह तनिष्क जी डिज़ाइन और उनजी मेकिंग वधीक सुठी आहे हा मेकिंग वधीक सुठी थींदी आहे पॉलिशिंग पॉलिश बि सुठी आहे ॾाढी हा हा हा हा उहो त आहे ई उहो त आहे ई हा त बस प्रोग्राम ठाहियूं था अक्षय तृतीया ते ईंदासीं वठणु हा हा हा बुकिंग कराए वठे उन ॾींहुं वठी वेंदा आहियूं हा हा हा हा अठी तारीख़ु हा हा हू त बुकिंग वठी वञो हा हा हा उहो त आहे ई पाए त उन्हीअ रेट ते मिलंदो जंहिं रेट में बुकिंग करायी आहे हा हा अक्षय तृतीया वारे ॾींहं त उहो ई लख खां मथे थी वियो आहे हा हा हू त आहे हा हा ठीकु आहे हा ठीकु आहे ठीकु आहे ईंदसि ठीकु आहे ठीकु आहे हा ठीकु आहे हा हा डायमंड्स में बि ॾिसंदासीं हा हा हा सिल्वर में बि मस्तु हा सिल्वर में बधियल हा हा हा हा हा सही ॻाल्हि आहे हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ईंदासीं असां ॾिसंदासीं छा छा आहे स्कीम छा आहे छा न आहे त बुक कराए वेंदासीं हा हा हा हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ओके ओके थैक्यूं